گڈ مارننگ سر جی موبائل شاپ سے میں بات کر رہا ہوں جی کس کمپنی کے موبائل آپ کو چاہیے جیسے کہ جی سر جی سر جی جی آپ نے موٹرولا آپ نے موٹرولا چوز کیا ہے یہ اس ٹائم بہت بہتر ہے اور اس میں زیادہ فیوچر آئے ہوئے ہیں میکسمم آپ کا ریٹ کیا ہے جو آپ موٹرولا میں جانا چاہتے ہیں تو موٹرولا میں میکسمم آپ کا ریٹ کیا ہوگا جی سر سر جی سر جی سر مل جائے گا اس ٹائم موٹرولا کا ایچ ففٹین آیا ہوا ہے اس میں بہت سارے فیوچر ہیں جی اس کا بیٹری بیک اپ ایسا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ اگر چارج کریں گے تو پورے دن کی کوئی دقت نہیں ہوگی اور چارج رہے گا اور اس کی چھ ہزار ایم ایچ بیٹری پاور رہے گی جی سر اور کیمرہ اس کا بہت ہائی کوالٹی کا ہے گا اور پچاس میگا پکسل ہوگا اور فوٹو بلر نہیں ہوگا اور پھٹے گا نہیں اور سب سے بہتر کی بات یہ ہے کہ آپ اگر زومنگ اس میں سو پر سینٹ ہے سو پر سینٹ ہے اس میں زومنگ اور آپ اگر اس کا سب سے آج کے دور میں سب سے زیادہ اس کا یہ فائدہ ہے موبائل کا کہ آپ اگر سوئیمنگ پول میں یا کہیں نہانے جاتے ہیں یا پانی میں کہیں فون لے کر جاتے ہیں یا آپ کا فون کہیں پانی میں گر جاتا ہے تو اس میں کوئی طرح کی دقت نہیں ہوگی کیونکہ وہ پیور واٹر پروف ہے جی سر نہیں سر اس میں کوئی طرح کی دقت آپ اس سے بالکل آپ سیٹسفائی رہیں آپ کو کسی طرح کی دقت نہیں ہوگی اور سب سے آپ بیسٹ یہ موبائل ہے اور یہ لانچنگ کے اب بھی بہت اچھا ہوا ہے اور آپ اس کو مطلب کوریئر کے تھرو لیں گے یا آپ آ کر کسٹم اس پر لیں گے لون پر لیں تو ڈاؤن پیمنٹ کریں گے یا کیش کریں گے ہاں بہتر بہتر اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جائے گا سر دس پر سینٹ کا موبائل کی قیمت اس ٹائم ہو رہی ہے چوبیس ہزار جی سر یہ آپ کو پڑ جائے گا تقریباً تیئیس ہزار روپیے کا لیکن آپ کی ریم روم کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے ریم کا چاہیے آپ کو جی آپ کو تقریباً تیئیس ہزار روپیے کا یہ فون پڑ جائے گا جی جی بالکل آئیے گا سر تھینک یو سر